हँ बाजू हँ हमरा फर्नीचरके दोकान छै अहाँ की लै लऽ चाहैत छी आओर केहन टाइपमे अछि तऽ आबू ने दोकान पर सब चीज छै हूँ हूँ

सब मेल सब मेलके समान छै दोकानमे अहाँ जे मेल पसन्द करबै ने तब हम दाम तखने ओहि अनुसार होयतै अहाँके दाममे कोनो भी तरहके बैमानी किछु जादा नहि लेल जेतै अहाँके हरेक टाइपसँ छै सब तरहके लकड़ीके छै सब डिजाइनके साथ छै अहाँ आबू पहिने पसन्द करू देखू

सब अहाँके देखा देल जेतै तकरबाद जे छै अहाँ जे पसन्द करबै तखन अहाँके ओहि अनुसार दाम देल जेतै अहाँ ई सोचि लिअ जे ई दोकानमे अहाँसँ जादा रुपिआ नहि लेल जेतै

अहाँ बस आबु अहाँ जबै कहिया आबै छी आबू अहाँ निश्चिन्त रहू अहाँ जे पसन्द करबै ओहि अनुसार दाम लागतै

हँ हँ

हँ देबै अहाँके जँ अपन गाड़ी नहि यऽ तऽ हम ओकर सुविधा देबै

अच्छा ठीक छै अहाँ आबू